दौड़ण सां मुंहिंजे मानसिक स्वास्थय और सिहत ते इलाही ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पवंदो आहे छोकी जॾहिं मां सुबुह जो उथी करे पार्क में वञी करे पंहिंजो डेली नेम सां डुकंदो आहियां वॉक कंदो आहियां ॿीं शयूं कंदो आहियां जंहिं जीअं योगा थी वियो स्ट्रेचिंग थी वई त उन सां मुंहिंजे सॼो ॾींहुं सुठो वेंदो आहे ॾींहं जी सुठी शुरूआति सां ॾींहं जो सॼो कमु सुठो लॻंदो आहे अगरि डुकण सां बॉडी बि फिट रहंदी आहे बॉडी हल्की रहंदी आहे सॼो ॾींहुं मूंखे खे हल्को महिसूसु थींदो आहे कंहिं बि जॻहि ते मूंखे उबासी या थकान या निंड अचण जी शिकायत न रहंदी आहे सॼो मतिलबु मुंहिंजे ॾींहं जो शुरूआति उन सां ॾाढी सुठी थींदी आहे त सुठी शुरूआति सां सॼो कमु सुठो थींदो आहे जंहिंसां सॼे एंड रिजल्ट सुठा ईंदा आहिनि उन सां हिकु शरीर ते त सुठो प्रभाव पवंदो ई पवंदो आहे आसपासि जे माहोल में बि सुठो प्रभाव पवंदो आहे असांखे कमु सुठो लॻंदो आहे कम में वञण जो मनु कंदो आहे असां पंहिंजे कम में ॾाढो पोज़िटिव रहंदा आहियूं असांजी पोज़िटिव एनर्जी सां असांजो कम बि सुठो थींदो आहे असांजा स्टाफ बि सुठा नमूने रहंदा आहिनि असांजो सॼो कमु ॾींहं जी शुरूआति सुठे टाइमली थियण सां असांजो पंहिंजो वर्क जो बि स्टैंड सुठे नमूने थींदो आहे और उन जो बि रिज़ल्ट असांखे ॾाढो सुठो ई मिलंदो आहे छोकी जॾहिं ॾींहं में घंटा घटि न पवंदा आहिनि त कमु घटि पइजी वेंदो आहे याने असां कमु टाइमली निपटाए करे पंहिंजे परिवार खे बि टाइम ॾेई पवंदा आहियूं